हँ हँ बोलू हँ हँ बोलू गाछ तऽ बहुत रकमके छै नर्सरिए जब छै तऽ मानि लिअ जेहन लेबै तेहन ढेरी ढङ्गके आम छै बुझलियै ने आ आममे जेहन गाछ लेबै तेहन कीमत छै ओकर गोटाके कीमत पचास टाका गोटा छै नमहर लेबै सए टाका छै ओहोसँ नमहर लेबै पाँच सए टाका गोटा छै हँ आमके गाछ छै मालदह नहि मालदह छै बम्बइ छै जरदालू छै हँ जे लेबै बुझलियै ने ह्म्म कहलहुँ गुलाबखास छै सभ मेलके आम छै सभ साइजके छै जेहन नर्सरीमे देखि कऽ अपना पसन्दसँ अहाँ लए लिअ बुझलियै पसन्द जेहन हेतै तेहन गाछ मिल जेतै फड़ैओवला गाछ छै लेबै फड़यवला गाछके दाम पाँच सए पड़ै छै सात सए पड़ै छै बुझलियै अहाँ देखि लेबै ओहिमे कोन आम फड़ै छै बम्बइ फड़ै छै मालदह फड़ै छै अहाँ देखि कऽ लगयबै हँ गाछके गारंटी छै कि गाछ एक्को टा सुखत नहि हँ सुखतै तऽ मानि लिअ जे छै से ओसभ ओकर जे छै से भरपाइ हेतै बुझलियै गारंटी लै छियै सूखयके सूखना नहि चाही नहि नर्सरीमे एक भी गाछ नहि सूखना चाही हँ आओर बहुत बढ़िआँ आमे टाके नहि आम लीचीके भी छै बहुत बेदाना लीची छै सारा व्यवस्था छै लीचीओके छै हँ लीचीओके छै दू सए टाका गोटाके सए टाका गोटाके हँ जेहन गाछ लेबै फड़ल गाछ लेबै तऽ ओहोमे पाँच सए टाका लागै छै बुझलियै ने निम्बू छै लताम छै हँ अमरूद छै सारा चीज जे छै से ओहिमे छै कटहरके गाछ छै नर्सरिए छियै तऽ बहुत किछुके गाछ छै बुझलियै फूल फूल भी आर छै जेहन फूल लेबै बुझलियै ने सारा मेलके फूल छै ह्म्म फूलसभ जे छै से लगा देबै तऽ एक नम्बर हँ लागत देखयमे दुआरि देहरीपर लगबयवला फूल छै हँ ह्म्म आम फलदार फलदार वृक्ष लगाबू खूब अधिक मात्रामे फलदार वृक्ष लगाबू लीची लगाबू बुझलियै ने कटहर लगाबू ह्म्म जर्दालू आमके गाछ लगाबू बुझलियै हँ आम्रपाली होइ छै कनिए कनिए टामे फड़ै छै हँ हँ कनिए कनिए टामे फड़ै छै जे लगेबै सभ हँ सभ हेतै हँ जतेक लगबै लगा लिअ बुझलियै ने सीजन छै लगबयके एखन ह्म्म जहिआ लेबै तहिआ लए लेबै